नमस्कार तुसें सारें गी ते में मीनाक्षी तुं'दे कन्नै जेह्की अज्ज अपनी गल्ल इक्क होर सांझा करना चाह्न्नी आं कि मेरे कश टाईम बी घट्ट ऐ सामग्री बी घट्ट ऐ ते प्ही में केह् खाना चाह्न्नी आं सारें गी पैह्लें दिक्खना की टाईम किन्ना ऐ अगर टाईम होऐ मेरे कश ते में जेह्की तां स्हेई सनांऽ तां तुसेंगी ते अपने ताहीं सब्जी फुल्का बनाइयै खाना चाह्न्नी आं पर मेरे कश टाईम बी निं ऐ ते समग्री बी निं ऐ ते प्ही में केह् खाना चाह्न्नी आं पैह्ली गल्ल ते में बजारै दा किश ऑर्डर करी निं सकनी ऐं की के मेरे कश पैसे निं हैन ते में समग्री लेई सकदी ही रुट्टी बनाने आह्ली

ते प्ही बी घट्ट कशा घट्ट जेह्का टाईम ऐ मेरे कश घट्ट कशा घट्ट समग्री ऐ ते भी एह् दिक्खना चाहिदा की जेह्के फल होंदे न शायद उ'नेंगी खाइयै मेरा तां टाईम जेह्का तां सैट्ट होई सकदा ऐ पैह्ली गल्ल ते फल जेह्के तां खाना चाहिदा बंदे गी जरूरी होंदे न ओह् की के उसी खाह्गे अस तां ओह् इक्क हल्का फुल्का चीज़ होंदी ऐ ते इन्नी भारी चीज़ निं होंदी ऐ जेह्की अस पचाई निं सकदे हैन की के जि'यां बाकी रुट्टी होंदी ऐ जि'यां मैगी होई तली दियां चीज़ां होंदियां न उसी अस पचाई निं सकदे हैन फल जेह्के होंदे तां अस उसी आसानी कशा आसानी कन्नै अस पचाई सकने आं ते कन्नै उ'नेंगी कोई बनाने दी जरूरत निं ऐ ते समग्री दी बी जरूरत निं ऐ बस इक्क सेव आह्न्नो उसी खाई लैओ जां इक्क केला आह्न्नो उसी खाई लैओ बस ते मेरे कश टाईम घट्ट ते तुसें मिगी आक्खे दा कि टाईम घट्ट समग्री घट्ट कि खाने आस्तै तुस केह् प्रैफर करदे ओ ते होर केह् सनांऽ तुसेंगी बाकी जेह्कियां चीज़ां होंदियां जि'यां लाई लैओ तुस सब्जी फुल्का उसी बनाने आस्तै बी समग्री चाहिदी ऐ ओह् समग्री तुं'दे कन्नै सांझी करनी आं में फुल्का बनाने आस्तै मिगी आटा चाहिदा ऐ उसदे बाद ओह् होंदा ऐ चकला बेलन होंदा ऐ ओह् चाहिदा ऐ तवा चाहिदा ऐ किश थाली प्लेट चाहिदी ऐ होर पानी चाहिदा ऐ गैस चुल्हा ते इन्नियां चीज़ां फुलका बनाने गितै चाही दियां न ते तुस आपूं सोचो की सब्जी बनाने गित्तै किन्नियां चीज़ां चाही दियां होङन सब्जी बनाने गित्तै पैह्लें तेल चाहिदा ऐ प्ही लून चाहिदा ऐ नुहाड़ै बाद जेह्का होर मिगी भांडा बी चाहिदा ऐ जिसदे बिच में सब्जी बनानी ऐ नुहाड़े बाद जेह्की हल्दी चाहिदी ऐ सब्जी चाहिदी ऐ होर किन्ना किश मिगी चाहिदा ऐ ते जेह्का फ्रूट ऐ उसी कोई बी समग्री निं थ्होनी ऐ ते उसी जेह्का लैना ऐ असें ते सिंपल पानियै कन्नै धोना ऐ असें ते खाई छोड़ना ऐ ते दिक्खो तुस कि जेह्की सारें कशा आसान तरीका ऐ भुक्ख मिटाने दा ते ओह् इ'यै कि कुछ जेह्के तुस फल जेह्के खाई सकदे ओ ते अगर तुस फल खागे ते ना तुं'दे भांडे यूज़ होने न ते ना तुं'दी समग्री यूज़ होनी ऐ ते सारें कशा पैह्लें तुसें इ'यै दिक्खना कि तुं'दे कश टाईम बड़ा घट्ट ऐ टाईम घट्ट ऐ ते समग्री बी घट्ट ऐ फिर उ'ऐ तुस फलें दा यूज़ करी सकदे ओ फलें च तुस मिगी ते इं'या बी सवेरे सवेरे जेह्का तां सेव खाने दी आदत ऐ ते अगर सेव खाओ मेरा दमाग जेह्का तां बड़ा ताज़ा रौहंदा ऐ ते दमाग ताज़ा रेहा ते पढ़ाई पर फोकस करी सकनी आं ते कॉलेज़ जाने कोला पैह्लें इक सेव जरूर खन्नी आं सेव खाद्धा ते मेरा दमाग चलना शुरू होई जंदा ऐ नुहाड़े बाद जिसलै कॉलेज़ दा औनी आं अं'ऊ ते प्ही में अनार खाना होंदा ऐ ते अनार खाइयै प्ही अं'ऊ सेई जन्नी आं रुट्टी ते खन्नी आं पर इन्नी जादा अं'ऊ रुट्टी निं खन्नी आं जिन्नी जादा अं'ऊ फ्रूट खन्नी आं नुहाड़े बाद जेह्का अनार ऐ नुहाड़े कन्नै जेह्का तां खून बधदा खून जेकर रौह्ग साढ़ी बॉडी च ते असेंगी कम्म करने दी ताकत औनी ते असें कम्म करने दी ताकत औग ते अस तां अपनी पढ़ाई बी करी सकने आं ते होर जेह्की एक्सरसाईज़ करदा ऐ कोई किश होर करदा ऐ ते सारी गल्ल फ्रूट पर गै ते नुहाड़े बाद जेह्का ता अगर इसदी दी जगह अस इसदे आह्लें दी जगह अस मैगी खाह्गे मैगी खाने कन्नै साढ़े शरीरै गी होर बमारियां लग्गनियां न बमारियां लग्गियां तां असें डाक्टर कोल जाना पौना डाक्टर कोल गे तां उत्थै दवाई बी लैना पौनी ते इंजेक्शन बी लोआना पौना ते उत्थै होर केह् होना पैसे लग्गने न जेह्के साढ़े कोल ऐ गै निं हैन पैह्लें गै जेह्का अस टाईम दा गै ते समग्री दा घट्ट यूज़ करना ऐ ते टाईम बी निं होना साढ़े कोल ते असें ड़ाक्टर कोल कि'यां जाना ऐ इसदा मतलब असें जेह्का ना सारें गी घट्ट कशा घट्ट जेह्का तले दियां चीज़ां खाना चाही दियां जां बाह्रै दियां खाना चाही दियां इसदे कशा असें जादै कोला जादै ध्यान देना चाही दा फलें पर फल तुस अपने घर बूह्टें पर बी लाई सकदे बूह्टें पर बी लाई सकदे ते उं'दे पर बी लगी सकदे न बजारै दा बी आह्न्नी सकदे ओ तुं'दे कोल रिसोर्स घट्ट न पर प्ही बी तुस जेह्का तां कोशिश करी सकदे ओ नुहाड़े बाद जेह्के अपने घर फल लाए दे होंदे न उं'दा ते टेस्ट ई बड़ा अलग होंदा ऐ जि'यां होई गेआ कुदै सेव होई गेआ साढ़े घर सेव होंदे न इन्ने मिट्ठे सेव होंदे न कि आखने दी गल्ल निं ऐ प्ही संतरे होंदे न साढ़े घर नुहाड़े बाद इक्क ओह् खोड़ होंदे न होर आड़ू होंदे न होर बी जेह्कियां बड़ियां सारियां चीज़ां साढ़े घर लगदियां ते असेंगी बजारै दा लैने दी जरूरत गै निं ऐ असेंगी जेह्के ता अपने जेह्के तां चीज़ां साढ़े खर्च करने दी जरूरत गै निं ऐ साढ़े कोल रिसोर्स घट्ट ऐ ते टाईम बी घट्ट ऐ ते अस कि'यां चीज़ लेई सकदे न बजारै दा ते असेंगी जरूरत गै निं ऐ पैसे खर्च करने दी क्योंकि साढ़े घर लग्गे दे न ते ओह् जेह्के घरै आह्ले न ते उंदा टेस्ट ई अलग होना ते नेईं उं'दियां बमारियां होनियां ते तुसें इक्कै कम्म करना उसी बूह्टे परा त्रोड़ना ऐ ते त्रोड़ियै धोई लैना ऐ थोह्ड़ा थोह्ड़ा ते खाई लैना ऐ ते इस्सै कन्नै में अरपनी वाणी गी विराम दिन्नी आं शुक्रिया तुं'दा